जियां की साढ़े इत्थुआं दियां चीज़ां जेह्कियां मश्हूर चीजां न साढ़े जम्मू कश्मीर दियां ते रामनगर दी आई रामनगर दी कलाड़ी बड़ी मश्हूर कलाड़ी ऐ ओह् के साढ़े जम्मू कश्मीर दी आई जि'यां के राजमां दाल चौल ते कन्नै देसी घ्यो ते सारियां चीज़ां इत्थूं दियां मश्हूर चीज़ां न बाकी इत्थुआं दी इक्क लोकल चीज़ ऐ जेह्की नारदाने दी चटनी नारदाने दी चटनी बड़ी मश्हूर चीज़ ऐ एह् नारदाना स्पेशल जेह्का ऐ खा'ल्ली प्हाड़ी एरिये च मिलदा ऐ एह्दे च बड़ा टैम लगदा इसी त्यार होने गी जेह्की नारदाने दी चटनी होंदी इसी बड़ा गै सोआद लगदा थोह्ड़ी खट्टी खट्टी होंदी ऐ ते इसी जेह्का बनाचै इसी किसै रुट्टियै कन्नै बी तुस दाल चौलें कन्नै खाओ जां उत्त कन्नै खाओ जां फुलकें कन्नै खाओ जे मक्कें दियां रुट्टियां होन उत्त कन्नै ओह्दे नै खाओ जां सै'ल्ली सब्ज़ी होऐ जां सुक्की दी सब्जी होऐ किसै बी सब्ज़ियै कन्नै तुस खाह्गे नारदाने दी चटनी बड़ी मश्हूर चटनी ऐ साढ़े बड़े बड्डे ऐ जित्थें लोकल रेस्टोरेंट न दूरै दूरै दे टूरिस्ट जेह्ड़ा सिरीनगर जंदे जां पत्नीटॉप आइयै मानसर आइयै सनासर आइयै बाकी साढ़े जेह्ड़े जम्मू दे होटल न उ'दै च जैदातर नारदाने दी चटनी ते दाल चौल खीर खीर बड़ी मश्हूर ऐ इत्थुआं दी सारे जेह्के बंदे दूरै दूरै दे औंदे लोक ओह् स्पेशल जेह्कियां इत्थुआं दियां लोकल चीज़ां न उ'नें ईं बड़ा पसंद करदे के ओह् चाहंदे केह् आखदे' इं'दा टेस्ट चक्खन की जि'यां साढ़ा सिहं होटल आई गेआ एक्स आई गेआ एक्सल आइया जां होर साढ़े इत्थें शर्मा जी दा ढाबा आइया जां साढ़े इत्थुआं दे लोकल आदमी न जेह्के ओह् बड़ियां अच्छियां अच्छियां बैराइटियांं बनांदे न ओह् उ'नें ई टेस्ट करांदे न जेह्के दूरा दूरा लोक आंदे ओह् बड़े पसंद करदे उ'नें चीज़ें गी ओह् स्पेशल कोई उं'दे आस्तै कोई सिरीनगर जाह्गा तां बी उस दिन नुहाड़े ढाबे दे बाहर रुट्टी खानी कोई पत्नीटॉप जाह्गा टाइम निं होंदा ऐ रुट्टी खानी इत्थुआं दियां जेह्कियां लोकल चीज़ां जेह्ड़ियां बड़ियां फेमस चीज़ां न एह् अपने साढ़े देसी चीज़ें बिच इक ते कन्नै खाने कन्नै बाकी टेस्ट बड़ा औंदा बाकी दूआ ते एह्दे कन्नै सेह्त खराब नेईं होंदी इत्थें च कोई फैट नेईं होना जां इत्त कन्नै तेल शेल जादै नेईं करदे एह् नैचुरली चीज़ां होंदियां जेह्कियां कुदरत दियां चीज़ां जेह्कियां असें ईं अस बस खाल्ली थोह्ड़ा नेहा इत्त च जेह्का बनाना आह्ला होई गेआ थोह्ड़ा नेहा न्हाड़ा रोल होना बाकी सारा नैचरुली इत्थुआं दी साफ हवाऽ साफ पानी तां खाना पीना बी साफ गै जम्मू कश्मीर दियां ऐसियां स्पेशल जेहियां चीज़ां न इं'दे आस्तै स्पेशल स्पेशल लोक दूरा दे इ'नें ई खाने ईं होंदे न बाकी जेह्के साढ़े इत्थें जेह्ड़ा एह् ऐ रेस्टोरेंट आइयै जां जेह्के साढ़े लोकल लोक आइयै तां ओह् बड़ा इं'या साफ सफाई दा ध्यान रखदे के साढ़ी जैदातर ते इत्तै रा गै रोजगार चलदा ते बाकी थोह्ड़ी बती खेतीबाड़ी करते होगे बाकी इ'यै लोकल चीज़ां इत्थें कश लोकें कश जमीन बड़ी घट्ट होंदी की टूरिज्म दे सिरै परा गै सारा कारोबार चलना ते बाकी ते इत्थुआं इं'या फेमस चीज़ा ओह् बड़ियां मश्हूर बड़े दूर दूर दे लोकें बड़े दूर दूर दे लोक औंदे उनेईं टेस्ट करदे उ'नेंई अग्गें सनांदे होर अपने पंजें छें दोस्तें ई अपने मित्तरें गी ओह् सनांदे कि दूई बार उत्थें जाह्गा तां उस रेस्टोरेंट जां होटल च जरूर जाना कि इत्थूं दियां बड़ियां फेमस ऐ जां ओह् टेस्टी ऐ साफ सफाई ऐ